कभिड नाइनटिन जेखौ जोङो कर'ना होन्ना बुङो जेब्ला पार्स्ट सेथि जागायजेनदोंमोन बे समाव जोङो रावबो मिनथियामोन बे भाइरास आ मा बेखायनो जोङो गोबां बेबायदिनो ओह गियाखैबोमोन जोङो मानो होनबोला बेबायदि भाइरासखौ जोङो एक्सपिरियेन्सबो जोङो खालामफेरैलाय जोङो बेबायदिनो गियाखैमोन सेथियाव उनाव जिबायदि बे बेमारा बे भाइरासा गो गोबां बिदिनो बांबोदों लासैनिफ्राय लासै बारानिफ्राय बारा बे समाव मानसि आङो ओह सांग्रांथि जादों आंनि जोंनि ओनसोलावबो सांग्रांथि जादों मानो होनबोला जोङो ओह खाथियाव थाब्लानो जायो होन्नानै बुंनायलाय जोङो गोबां बिदिनो ओह गावखौ बे बेमारनिफ्राय जो खारग'नो थाखाय जोङो गोबां ओह खामानि मावदोंमोन प्रिकिउसन्सफोरखौ जोङो लादोंमोन लायक ओह जोङो मास्कफोर गानदोंमोन आरो बाहेरायाव फैब्ला जोङो ओह ड्रेसफोरखौहाय न'आव थांफिन्नाय लोगो लोगो जोङो बिदिनो बाहेरायाव फैब्ला जोङो ससेल डिसटेन्सखौ जोङो लोगोफोरनिफ्राय बा मानसिफोरनिफ्राय जोङो डिसटेन्स मानिदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो ओह न'आव थांफिनब्ला बाहेरनिफ्राय ओह जोङो बिदिनो गोबां गा गान्नाय जोमनाय बा बस्थु बाहेरनिफ्राय बस्थु बायना लांनायफोरखौहाय जोङो बिदिनो ओह सुनानै सानदुङाव लामदोंमोन बा गाव गायखौ जोङो साब सिखोन थादोंमोन जोङो ओह गाव बागाव न'खरनि मानसिफोरनि गेजेरावनो जोङो मास्कफोरखौ गानदोंमोन आरो जोङो ओह जोंनि जिथु बाहेरायाव फैनायनि गान फैनाय समाव गानबोनाय ड्रेसफोरखौ जोङो खुनानै जोङो बिदिनो सुदोंमोन आरो जोङो सेनिटाइस खालामनानैसो जोङो मानि गासै खामानिफोरखौ जोङो मावनाय जादोंमोन